हैलो

छुट्टी किन्ने दिन दी मनाली मैडम जी तुसें पेपर निं देने हैन बच्चें दे तुंदे आङर भी तुस केह् सुनचा दा बोले होए पेपर आवा दे ते तुसेंगी कोह्दा औंदा ते आपूं पढ़ाई लैयो बच्चें ई कोई छुट्टियां निं थ्होनियां न ते छुट्टियां लैनियां न ते बच्चें गी अपने ई लेई जाओ आं ते कड्ढना कड्ढो